मां जॾहिं नंढी हुअमि पंजे क्लासे में पंजे क्लासे में पढ़दी हुअमि त असांखे स्कूल में ॾाढा सुठा सुठा कोर्स सेखारींदा हुआ जीअं सिलाई जी जो सुठा सुठा टाका सेखारींदा हुआ जीअं कि रुमाल ते कढ़ाई करण ऐं पंहिंजो के केनवस ते गुड़िया ठाहे गुड़िया ठाहे करे वधीक सुठो लॻंदो हुओ कि तरह तरह जी कला सेखारींदा हुआ ऐं बारिश में बि बारिश में काॻज जी नाव ठाहींदा हुआसीं पोइ बारिश जॾहिं वधीक पवंदी हुई हू नाव उॾाईंदा हुआसीं नाव हुन में में हुन में बारिश में रखी करे नाव हिकदमि हलंदी हुई त ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ इहे वधीक इलाही यादूं आहिनि याद आहिनि जेके बचपन में असां सभिनी सां गॾु सभिनी सां ॿारनि सां गॾु सुठी याद पंहिंजी लॻाई हुई